हाल फिलहालमे हम दुर्गा पूजा मनेलहुॅं जेना छठि मनेलहुॅं हन दीपावली मनेलहुॅं हन ई सब पूजा बहुते खुशी मिलल हमरा पूजा सबसँ दुर्गा पूजामे नओ दिनके दस दिनके पूजा होइ छै जाहिमे भगवती जी बनै छै आओर बहुत नीकसँ पूजा पाठ होइ छै हाल ही मे भेल हन पूजा जेना दुर्गा पूजा भेल हन ओहिमे हमसब धूमधामसँ पूजा मनेलहुॅं हन एकदम बढ़िऑं धूमधामसँ ओहिके बाद फेर जे छै से फेर आबि गेल हन दीपावली आबि गेल दीपोबाली खूब बढ़िऑं धूमधामसँ मनेलहुॅं ओहिके बाद जे छै छठि आबि गेल छइठो खूब बढ़िऑंसँ मनेलहू हन ई सब जे छै से पूजा पाठ बहुत बढ़िऑं सऽ मनेलहुॅं हन आ जे छै छठिमे तऽ बिहारके तऽ बुझिते छठि पूजा बहुत ही नीक पूजा होइ छै बिहारमे नामी छै छठि पूजाके ओ फिलहाले हम मनेलहुॅं हन भेल हन अखने दस दिन भेल बहुत मस्त लागल पूजा जेना घाट सब सजाकऽ एकदम मस्त सभ बनेलहुॅं हन फिलहालेमे बीतल हन छठि पूजा सभ